हैलो हां जी तुस हट्टिया न अच्छा अच्छा यरो दुद्ध चाहिदा हा ऐ थोह्ड़ा जेहा दुद्ध चाहिदा कोई अद्धा किलो हारा चाहिदा हा खतम होई गेदा हा अज्ज ते महां हां अच्छा अच्छा ते पनीर बी ऐ बचे दा नेईं बचे दा अच्छा अच्छा तां चलो औन्ने आं ते फ्ही लेई जन्ने आं थुआढ़ी हट्टियै दा दुद्ध दुद्ध लैना कन्नै पनीर लैना हां खरी खरी पाओ तुस ते आवा ने आं अस बी ठीक ऐ